ہاں میری عادت ہے صبح صبح اٹھ کر میں والدہ کو سلام کرتی ہوں اور ہمارے گھر اخبار آتا ہے اس کو روزانہ مطالعہ کرتی ہوں جس سے میری ملاقات اضافہ ہوتا ہے میں ترین پڑھتے وقت میں مائنڈ فریش رکھتی ہوں جس سے نظم و ضبط کرتی ہوں برقرار رہتا ہے اور گھر کی صاف صفائیت کرتی ہوں جسے گھر گھر کے ترینو ترینو پکوان کرتی ہوں